जी नमस्ते विमला टीकरा कला मैं जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ आपसे सवारी के लिए बोल रही हूँ वो चार पाँच सीट होनी चाहिए चार लोगों के लिए कितना भाड़ा होना अरे नहीं ए सी वाली ले जाएंगे कितना अरे कुछ कम कर लो अरे चलो ठीक चलो ठीक है अच्छा तो भिजवा देना हाँय तो हम नैमिष धाम जाएंगे और त्याग नाथ मंदिर जाएंगे वहाँ से फिर जाएंगे उधर त्याग नाथ मंदिर जाएंगे नैमिष धाम जाएंगे और दो चार जगह जा नहीं नहीं सुबह सुबह निकलेंगे सात बजे

हाँ हाँ शाम तक सात बजे तक सात बजे निकलेंगे सात बजे तक आ जाएगी सात बजे निकलेंगे यहाँ से और सातै बजे फिर वापस आ जाएंगे

हाँ बारह घंटा के लिए लेंगे बारह घंटा के लिए हाँ सारी फ़ैमिली जाएगी चलो रिलेशन में देखो जाएगा तो नहीं जाएगा तो हम अपनी तो फ़ैमिली जाएंगी ही हाँ मज़ा आएगा हाँ हाँ अच्छा भाई लगता है स्थान है ना और क्या इसीलिए जाया ही जाता है हाँ हाँ मज़ा भाई होता है ठीक ठीक ठीक ठीक हम हम सात बजे से पहले पहले कॉल करेंगे तो आप भिजवा देना ओके नमस्ते